हॅं भौजी गोर लगै छी देखियौ भौजी बारह वर्षक बाद एलहुँ यऽ अपन देश गाँव आ देखियौ हमरा पत्नीके छठिके कोनो तरहके बात बुझल नहि छै छठिमे की केना करथिन नहि करथिन कनि अहाँ बता दियौ हॅं हॅं हॅं जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी

जी तऽ ई कहलहुँ जेकर व्रत तीन दिना पहिने से जे चाही से एकरामे नियम निष्ठा छै ने ओ नियममे की सभ नियममे की सभ करै पड़तै जी जी लहसुन प्याज सभ अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा भौजी एहिमे कद्दू आ भातके की महात्म छै जी अच्छा अच्छा जी जी जी हुँ हुँ अच्छा तऽ छठिमे जे ई खरना कहलियै ओ खरनामे की सभ तैयारी करऽ पड़तै जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी अच्छा तऽभौजी ठीके छै फेर हमरा जरुरत पड़त तऽ अहाँसँ हम फेर कय लेब गप ठीक ठीक ठीक